अपनासनीके एकटा बिहारमे पूर्णियामे पूर्णिया बिहारमे एकटा प्रमुख पर्व मनाएल जाइ छै जकर नाम छठ छिकै एकर छठमे मानल जाइ छै माइ अपना बेटा लेल पर्व किए छिकै जकरा कारण उम्र बेटा रऽ बड़ा होबे समृद्धि होबे सुख समृद्धि प्राप्त करै बेटालए करै छै ई पर्वमे कद्दू भात होइ छै खरना रऽ होइ छै कद्दू भात बनाएल जाइ छै कद्दू भात खाइलऽ जाइ छै ओकरा बाद खरना होइ छै खरनामे खीर पर्व त्योहारके रहै छै एकरामे सारा परिवार एकत्र होइ छै सारा परिवारके मिलन जुलन होइ छै ओकरा बाद छठके तौरपर घाट सजाएल जाइ छै घाटमे पूरा धूमधामसँ सबपरिवार एकत्र होइ छै छठ करै छै सूरज उगै सूरज देवता रऽ पूरा पूरा पूजा पाठ करै छै ओकरा सूरज देवता रऽ अर्घ दै छै दूध चढ़ै छै जल चढ़ै छै सूप दै छै सूप दउरा दै छै सूप दउरामे अनेको तरहके पकवान फल नारङ्गी सेब अङ्गूर ठकुआ बनै छै पिरिकिआ चढ़ै छै ओकरा बाद ओकरा बाद पिरिकिआ सबके रहै छै सबपरिवार एक होइ छै सब मिलन जुलन होइ छै ओकरा बाद सबमे परसाद बँटै छै सबमे परसाद देल जाइ छै ओकरा बाँटल जाइ छै सब तरहके त्योहार मनाएल जाइ छै ओकरा बाद फेर मुण्डन एकटा मुख्य छिकै जे मुण्डन होइ छै ओकरामे जब बच्चा जन्मल छै ओकरा किछु दिनके बाद बच्चा रऽ मुण्डन कएल जाइ छै ताकि ओकरा बाल ग्रोथ शरीर विकसित होइ डेवलप होइ सबचीज होइ पर्व मनाएल जाइ छै पूरा ओकरो धूमधामसँ मुण्डन रऽ त्योहार मनाएल जाइ छै बच्चा जन्मल जाइ छै तऽ ओकरा बाद एगो पूर्णियामे मुख्य त्योहार छै कि ओकरो मनाएल जाइ छै दुनू त्योहार जे छै पूर्णियामे प्रमुख एकटा छठ आओर एकटा मुण्डन दुनू धूमधामसँ मनाएल जाइ छै पूर्णिया रऽ सबसँ बिहारलए मानल जाइ छै बस इएह